हैलो आं जी तुस स्कूल कीऽ निं आवा दे ओ अंजी अच्छा अच्छा तां निं आये दे ओ ते थुआढ़ी ना हून लग्गी अटेंडेस दी शार्टेज़ निकली जानी ऐ ते बिहेवियर बी ठीक निं ऐ ते अरपने मां प्योऽ गी लेइयै स्कूल आवो कल्ल ते नेईं तां इस बारी तुसेंगी पेपर बी निं देना ऐ ते रोल नंबर बी निं मिलना ऐ ते जेकर रोल नंबर निं होग ते पेपर देन कियां बैठना आं ते पेपर कैंसिल ते तुस अपने मां प्यो गी लेइयै आं ते कल्ल आओ अपने मां प्योऽ गी लेइयै स्कूल आं ते जे थुआढ़े मां प्योऽ नना आङन ते भी थुआढ़ा मतलब की पेपर निं होने ऐं ते ना गै तुसेंगी रोल नंबर मिलना अं आं